नाच हो प्रकार म्हाका ल्हानपणांच्यान आवडटा वयांच्या पांच वर्साचे आसतना हावें भरतनाट्यम शिकपाक स्टार्ट केल्ले आयज पर्यंत हांवेन भरतनाट्यमाच्यो तीन एग्झामी दिल्या सगळ्यो एग्झामी बाल भवनान आशिल्ल्यो खुपशां नाचाच्या सर्तींनी हांवे पार्ट घेतला शाळेंत आसतना आमी इतले कडेन गेल्ली आनी जय थंय गेल्ली थंय आमी सगळी कडेन प्रायजां घेवन आयल्या शिवोलेचे एस एफ एक्स शाळेन गेल्ली थंय आमी हरयाली डान्स केला कोळी डान्स केला थंय सुद्दां पयले बक्षीस घेवन आमी आयल्या मागीर मडगांवच्या रविंद्र भवनान आमी कलबेलिया हो एक राजस्थानी नृत्य केला हरियाणवी डान्स केला सॅमी क्लासीकल कथक भरतनाट्यम आनी खुपशे तरेचे नाच सादर केल्या आनी जितलेयदां केला तितलेयदां आमीं बक्षीसां घेवनुच आयल्यां बक्षीसां म्हणजे कॅश प्राइज प्लस व्होडली ट्रॉफी हे सगळे कडेन आमकां मेळ्ळांच दोन मार्च हो आमचो शाळेचो म्हणजे सारस्वत विद्यालयाचो फांवडेशन डे जेन्ना शाळेक शंबर वर्सा कम्प्लीट जाली तेन्ना आमी झांज सुद्दां हांगा सादर केल्ली तेन्ना सुद्दां कळशी डान्स आनी क्लासीकल डान्स जाल्यार गोंयचे क्लासिकल डान्स म्हणजे गोंयचे लोकल डान्स आमचे कुणबी डान्स नाल्यार बाकीचे खंयचे टायप्स आसता ते सगळें आमी सादर केल्या